हमारे यहाँ जोधपुर ज़िले में बहुत सारे स्थानीय शिक्षा जो शिक्षा देने वाले जो होते हैं वो बहु सारे हैं लेकिन जो जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो उनके बच्चों को उस पर छोड़ पाता है और जिनके पास तो नहीं है वो नहीं जा सकते थे और अगर मेरे की मैं मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं मैं अपना जो पाठ पढ़ रही हूँ उसके लिए मैं अपने जिले को मतलब गर्व करना चाहती हूँ जिसके लिए मेरे ज़िला मेरे लिए मतलब मेरे लिए मेरे ज़िला और मेरा जो राज्य है उसको गर्व करना पड़े तो मैं एक एसे पाठ पढ़ रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा विकास हो रहा है और मेरा जो सीखने की तरीक़ा परिवर्तन हो रहा है और अगर हम यहाँ पर कोई इंट्रान्स इग्जाम की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग मतलब ज़्यादा नहीं कुछ कोचिंग दे रहें और उनमें ज़्यादा अच्छे से नहीं कराते बस ऐसे ही करा देते हैं और हमारे जो इस्कूल की मतलब सरकारी इस्कूल की तो स्थिति मत बताओ वो इतना ख़राब जा रहा है लोगों का मतलब बच्चों का वो बहुत आ कर कुछ समझ नहीं पाते थे वहाँ से बस खेल कूद कर घूम कर फिर कर आ गए घर पर घर पर आ कर खा कर सो गए वो क्या पाठ पढ़ेंगे उनको इस्कूल में कुछ बताया है नहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है अगर हमारे यहाँ क्या क्या इस्कूल है उसका नाम अगर हम बताएं वो आप सुन लीजिए थोड़ा धृति दीपा एजुकेसन सेंटर और एक होता है मतलब जाभियर पब्लिक इस्कूल और होता है बी जे बी और इतने बहुत सारे दिल्ली पब्लिक इस्कूल ये सब बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में मैं इतना नहीं जानती लेकिन ये सब बात में जानती हूँ